हा सुरेश भाई था ॻाल्हायो हा हू अ लाइटियुंनि जो कमु आहे न तव्हांजो मां सुनीता पई ॻाल्हायां हा हुते एस टी बी में हा हा एस टी बी में चोवीहो नम्बर आहे न अरे हूं असांजो लाइट जो कुझु प्रोब्लम थी वियो आहे घर में ईअं लॻे थो छाकाणि गीजर मां आवाज़ निकितो स्पार्क थियो ऐं हाणे पंखो ऐं लाइट ॿई हलनि ई कोन्ह थियूं ऐं माइक्रोवेव बि शुरू करण में तकलीफ़ थी थिए हा हा हूं हूं हिकिड़ो मिन्ट ॾिसां थी हा एम सी बी त मथे आहिनि सभु कुझु बि तकलीफ़ थी लॻे

तव्हां महिरबानी करे टाइम कढी अचो न अलाए हाणे गीजर एॾो मथे आहे हितां ॾिसण त कोन्ह थो अचे तव्हां अची ॾिसो न प्लीज टाइम कढी करे अचो न हिते तकलीफ़ थी थिए मन केतिरो टाइम लॻंदो अरे अरे अरे तव्हां ॾिसो न ईअं न कयो केॾी तकलीफ़ थी थिए हिते हाणे पंखो ऐं लाइट न हलंदी त कीअं थींदो घर वारा सभु परेशानु था थियनि न माइक्रोवेव न हले त कुझु गरम वरम करिणो हो उहो ब न था करे सघूं ऐं एड़ो सीअ आहे त गरम पाणीअ जे बिना कीअं हलंदो गीजर ते गैसयुनि ते केतिरा पाणी गरम कंदासीं तव्हां थोड़ो सम्झो न या को माण्हू अथव थदे पाणीअ सां कीअं थींदो एॾी थद लॻी पई आहे तव्हां ॾिसो न को तव्हां साईं हाणे तव्हांजी ॻाल्हि अलॻि आहे असांजे घर वारा त केरु कोन्ह कंदो तव्हां ॾिसो न को तव्हां माण्हू हुजे हा या कंहिं माण्हूअ खे मोकिलियो हिकिड़ो ॿ त कमु हा हा हा

हूं हूं

हा प्रेस जा कपिड़ा बि एॾा पिया आहिनि हाणे प्रेस चालू कयां की न ॿुधायो त हाणे कीअं निपटायूं तव्हां ॿुधायो किथे वञू हूं हूं हा हा

हा पर ॾिसिजो गीज हूं गीजर जो पहरियों कजो न माइक्रोवेव जे त न हलाईंदासीं खणी हिक ॿ ॾींह पर गीजर त तकिड़ो खपंदो त ॾिसजो सभिनी खां पहरियों अच्छा अच्छा हा त पोइ ठीकु आहे पोइ पोइ ठीकु आहे हा थैंकयू थैंकयू पर मोकिलजो ज़रूर जल्दी कंहिंखे हा हा हा थैंकयू